आमी सुटयेन हांव सुटयेन धर्मास्थल गेल्लें थंयसर न्हू म्हाका वचून न्हू इतके बरें दिसलें की घरांतलें सगलें टेंशन हांव विसरून थंयसर सामके हितून गुंग जालें आनी ती देवाचे प्लेसीक न्हू धर्मस्थल थंयसर देवाची प्लेस म्हटल्यार अशें इतलो बसून अशे शांत तकली बीन थंड दिसली घरा कडेन सदांच उठून हें कर तें कर भुरग्यांची किरकीर सगलें करून थंय गेले की म्हाजें सामकें मन सामकें शांत जालें आनी टेंशन बिंशन हांव सगलें विसरलें आनी जशे हांव घरा कडेन आनीक शिरडीक एकदां गेलें थंयसरूय बीन आमकां तशेंच साईबाबाच्या देवळांत जाल्यार थंयू तशेंत रिलॅक्स्ड कशी जालीं आनी थंयसर देवाचें थंड वातावरण पळोवन सामकें इतलीं मग्न जालीं की घरा कडेन येवपाचें ना अशें कशे दिसतालें इतकें इतलें बरें दिसतालें थंयसर आनी थंयसून मागीर आमी घरा येयली की न्हू मागीर म्हाका खूब देवाचें खूब अशें करपाचें अशे खूब उमेद कशी येयली थंयचें पळोवन म्हाका घरानूय पुणून देवाक अशें खूब अशें हें करतलें सकाळीं उठून देवाचें हें करतलें पटी वाचतलें आनी किदें वाचतलें करतलें अशें म्हणून म्हाका तें देवाचें खूब हें कशी जाली